आसा बरी तुमी कोण सांगात हां ऑके ऑके आं आं ख आं कितें ऑपन म्हटल्यार धांक णव धांक बी म्हळ्यार णवांक बी जाता

मागीर टिकिट प्रायस म्हटल्यार एक वान ट्वेंन्टी वान थटी वान फिफ्टी तशें आसा सांग तूं आं डिस्कावन्ट बी मेळटलो तुमकां आयडी कार्डाचेर मेळटा न्हू आयडी कार्ड दाखयल्यार सगल्यांकूच डिस्कावन्ट आसता न्ही एक धा रुपया पर्यंत डिस्कावन्ट एक समज वान फिफ्टीची टिकेट आसा जाल्यार वान थटी बी पडटली तुमकां भितर आसा कॅफेटेरीया भितर ना भायर आसा आं ऑके आं आनी गेस्ट हावज भितर कांय ना सगळें भायर आसा एन्ट्रसात तुमी आतां भितर एन्ट्री करच्या पयलीं तुमी सगळें हें करपाचें तशें भितर कांय ना येवपाक म्हळ्यार तुका सांजचो बरो टायम साडेचार जांवन तेन्ना बरो थंड हेजेर वातावरणाचेर होय हॅलो बर्ड्स तुका सांजची दिसतात न्हू एक झाडांचेर बसतात बिसतात अशें सगळीं बर्ड्स आसता थंय पळोवपाक सांजचें बरें पूण हय हय सांजचे बर्ड्स बी आसता आं आं ऑके पावसाच्या दिसांनी बंद आसना चालू आसता म्हणल्यार पावस चड बी येना पावस चड पावसूच रावना न्ही पावसांत हय तसोच चालूच चड जाल्यार चड पडटा जाल्यार बंद बी दवरतात नाजाल्यार ना आं हय हय हय हय आं ते सायडीकसून येयलो न्ही आं आतां तूं खंयसर तूं खंयसर रावता हां हां खोर्लेसून तू येयलो न्हू रायबंदर फेरी कडेन देवलो फेरी लागता तेका एक धा मिणटांची हें आसता तेका फेरी फेरी क्राॅस करता थंयसर थंयसनूच दिसता फेरींतसून तूं मदी जर फेरी पावली थंयसून तुका सारकें दिसता ऑके फेरयेक ना फेरयेक फॉर व्हिलरांकूच टिकेट बाकीच्यांक ना आं धा रुपया हय हय धा रुपया ऑके ना तितूंत कितें डिस्कावन्ट ना फेरीचो डिस्कावन्ट ना ऑके डायरेक्टर आतां डायरेक्टरा कडेन तो डायरेक्टराचें